सरासनस्रा जों जेब्लानाखि जोङो मोनसे ग्रहफोरखौ जों जेब्ला नुयो बे ग्रहफोरनि गेजेराव मेक्सिमाम ग्रहफ्रा ग्रहफोरनि गेजेराव मेक्सिमाम जिथुनाखि लिभिं गोथां बा गुबुन गुबुन जिउ आरिफ्रा बे बुहुम बे बुहुमावनो दङ आरो बेनि अनगायै गुबुनाव दिनै गोनोखोआरिफोरनि सानथौजों बिसोरनि बिजिरनायजों बिसोरनि संनायजों जोङो मोनफा मोननै खोनादों गुबुनाव एलियेन होननाय दङ होननानै मंगल ग्रहआव थांदों बेयावहायबो दिनै दासिमबो बेवहाय जिब दङ ना जुनाद दङ बिनि ओंथि गैया मोनाखै दिनै बिदिनो गुबुन गुबुन ग्रहफ्राव थांदों खिन्थु बेखौ आङो दङ होननानै आङो फोथायनो गोब्राब जादों आरो आं फोथाया उदिस्स'वआ बेनो बे जायगाफोराव थानो हानाय थासारि गैया थासारिया ओरैबायदि जेरावनाखि दिनै बुहुमनि जोंनाव थासारि बेयाव गुदुं बेयाव गुसु बेयाव बोगथोमा बेयाव गेस अक्सिजेन मानसिया थांना थानो जिब जुनारा बा जे गोथां बुस्थुफोर जिउ गोनांफ्रा थांना थानो थाखै जेरैबायदि नांगौ मोनसे इक'लजि बेलेन्स बा इक'लजिकेल कमिउनिकेसन जेरै मानसिया अक्सिजेनजों थांना थायो आरो बे अक्सिजेनखौ जों बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो बिफां लाइफाङा जेरै थांना थानो थाखायहाय कार्बन डाइ अक्साइड नांगौ आरो बे कार्बन डाइ अक्साइड आ जों मानसिफोरनिफ्राय मोनो मानसिया बेजों गेसजों लोगोसे मा खालामनांगौ जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइनि खोथा थाबाय दा बेफोर गासै जेनाखि इक'लजिकेल जिथुनाखि कमिउनिकेसन बा इक'लजिकेल डिपेनदेन्सि बे बुस्थुवा गुबुन ग्रहआव आं नुनो मोननाय जायाखै दा बैयावहाय जुदि दङब्ला बेखौ जों गुबुन नामजों जोङो मिथिनो हागोन बा मिथिगोन दा उदिस्स'आ बेल' जे बुहुमाव गासैनिबो सुबिदा बेयाव दै दङ गेस दङ सान अर दङ गुदुं गुसु गेस बेयाव गासैखौबो मोननो हायो दा बेनिखायनो बेयाव थांनानै थानायनि पसिबिलिटि बा थांना थानायनि माखासे सुबिदाया बारा दा बे हिसाबै जिथुनाखि गोथां जिउफोरखौ जोङो बेयाव मोनो आरो बेनि अनगायै गुबुन ग्रहफोरनि खोथाखौ आङो एग्जामपोल हिसाबै मंग्ल' ग्रहखौल' लाबोबाय बे मंग्ल' ग्रहआव जिहेथु मानसिफ्रा अलरेदि सहैबाय नाथाय बेयाव बेबायदि थानो हानाय दङ बेयाव जिब दङ जुनाद दङ बेनि दासिमबो गोनोखोआरिफ्रा संनानै मोनाखै दा बेनिखाय आंबो बेखौनो बुंगोन आरो बेयाव थानो हानायनि सुबिदा गैया बेयाव गेसनि खम दै खम बिदुंथिया खम जेरावनाखि थांनानै थानो थाखाय बा गुबुन अरगेनाइजिमाबो थांना थानो थाखाय गोब्राब